ہم آپ لوگوں کے سامنے کھیل کے بارے میں اب بات کریں گے کہ ہم لوگوں کے گاؤں میں جو کھیل کھیلا جاتا ہے تو کیسے کھیلا جاتا ہے اور کھیل میں کیا ہوتا ہے کیسا ہوتا ہے سب ہم آپ کو اب بتائیں گے تو کھیل ایک جیسے ہم لوگوں کا سونا ہو گیا بیٹھنا ہو گیا اٹھنا ہو گیا کھانا ہو گیا پینا ہو گیا تو ایک یہ سب ایک حصہ ہے تو یہ یہ جو کھیل ہے یہ بھی ایک حصہ ہے ہم لوگوں کا کہ کھیلنا بھی ضروری ہے اور پڑھائی کرنا بھی ضروری ہے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پڑھائی میں بہت مصروف ہو جاتے ہیں اور پڑھائی میں ہی اس کا من لگا رہتا ہے وہ کھیل سے بہت دور ہو جاتا ہے اور وہ کھیلنے میں مطلب اس کو اچھا نہیں لگتا ہے تو صرف دن رات پڑھتا ہی رہتا ہے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے مطلب پڑھائی بھی ضروری ہے اور کھیل بھی ضروری ہے کھیل مطلب اس لیے ضروری ہے کیونکہ کھیل جو انسان کھیلتا ہے تو اس کا ذہن بہت تیز ہوتا ہے اس کی جو بدن کی ہڈیاں ہوتی ہیں وہ بہت مضبوط ہوتی ہیں اور جو کھیلنے سے بہت ایسی بات ہے جو انسان کے اندر نہیں بھی ہوتی تو وہ آ جاتی ہے مطلب کھیلنے سے انسان ہوتا ہے تیز ہوتا ہے سست نہیں رہتا ہے اور جو انسان سست رہتا ہے وہ کھیلنے سے بہت دور رہتا ہے اور اس یہ جو کھیل ہے تو یہ کھیل کھیلنا چاہیے کیوںکہ یہ ہم لوگوں کی بہت ضروری ہے کھیل کھیلنا ہم لوگوں کی زندگی میں یہ بھی ایک حصہ ہے کھیل کھیل ہمیشہ کھیلا نہیں جاتا ہے ہم لوگ جب تک پڑھائی کرتے ہیں جیسے ہو یا پانچ سال سے شروع ہوتا ہے تو بیس سال تک ہم لوگ کھیلتے ہیں دھوپتے ہیں پڑھتے ہیں لکھتے ہیں ویسے پڑھائی تو کبھی ختم نہیں ہوتی ہے پڑھائی تو لوگ ہمیشہ کرتے ہیں جیسے پڑھنے مطلب پڑھنے کا تو کوئی مطلب یہ نہیں ہے پڑھتے تو لوگ ہمیشہ رہتا ہے اور رہی بات کھیل کی تو کھیل لوگ بس اٹھارہ سال تک ہی کھیلتے ہیں اور یہ کھیل میں کیا ہے کہ مطلب کھیل میں لوگ بہت سارے کھیل ایسے ہوتے ہیں جو کبڈی ہو گیا اور ہو گیا لکا چھپی ہو گیا اور مطلب کشتی ہو گیا اس میں کیا ہوتا ہے مزہ بھی آتا ہے اور یہ کھیل کھیلنے میں انسان اگر یہ کھیل انسان کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے اور پڑھنا بھی اگر انسان پڑھ رہا ہے تو کھیلنا بھی ضروری ہے جیسے ہم لوگ اسکول جاتے ہیں تو تین گھنٹی چار گھنٹی پڑھائی ہوتی ہے اور دو گھنٹے کے لیے چھٹی دیا جاتا ہے لنچ کے بعد کھیلنے کے لیے کیونکہ وہ کھیلنے سے بچوں کی ہڈی مضبوط ہوتی ہے اس کا رگ رگ کا خون دوڑتا ہے اور اس کے رگ میں جو بہت سارے ایسی چیز ہوتے ہیں مطلب رگ کے خون جو ہوتے ہیں وہ دوڑتے ہیں اور بہت ایسی بات ہوتی ہے کھیلنے میں بہت ہی مزہ بھی آتا ہے کھیلنا بھی ضروری ہے اور کھیلتا ہے لوگ گرتا ہے پڑتا ہے تو یہ بھی ضروری ہے گرنا پڑنا کیونکہ گرنے پڑنے سے انسان کو سمجھ آتا ہے کہ کیا ہے نہیں ہے تو پھر اس سے کیا ہوتا ہے کھیلنا انسان کی کھیل جو ہوتی ہے یہ بھی ایک اہم حصہ ہے یہ بہت ضروری ہے ہم لوگوں کے لیے اور زندگی میں یہ سب ہونا بہت ضروری ہے پڑھائی بھی ضروری ہے کھیل بھی ضروری ہے ویسے زندگی میں ہر ایک چیز ضروری ہے پڑھیے پڑھائی اور کھیل ہم لوگوں کے لیے بہت ہی ضروری ہے کیونکہ پڑھائی بھی ہم لوگ بہت اچھے سے کرتے ہیں اور کھیل بھی ہم لوگوں کو بہت ہی اچھا لگتا ہے کھیلنے میں اور اس لیے اس لیے ہم لوگ پڑھائی بھی کرتے ہیں اور کھیل بھی بہت اچھا اچھا کھیلتے ہیں بہت سارے ایسے کھیل ہوتے ہے جس سے ہو گیا برف پانی ہو گیا کبڈی ہو گیا فٹ بال ہو گیا اور بہت ایسے کھیل ہیں جو لوگ کھیلتے ہیں ہم لوگ بچے لوگ جو ہیں کھیلتے ہیں تو یہ کھیلنا بہت ہی ضروری ہے اور ہم لوگ کھیلتے بھی ہیں